नमस्ते तुसें सारे गी ते मेरा नां मिनाक्षी ते अज्ज अस अपने कल्चर गी बचाने आस्ते जेहकी चीजां सारा ओह् जेहका डोगरी कल्चर ऐ ओह् खत्म होआ दा ऐ साढ़ा जेहका जम्मू बिच साढ़ा जेहका डोगरी कल्चर ऐ असें अपनी डोगरी कल्चर गी अग्गें लेइयै औना ऐ साढ़ा फर्ज ऐ साढ़ा फर्ज नेई साढ़ी इक मोरल ड्यूटी बी ऐ ते इसदे कन्नै कन्नै गे अस अपने कल्चर गी कि'यां बचाइयै रक्खी सकचै एह् तुसे गी अज्ज में सनाना चाह्न्नी आं पैह्लें तां जेहका एह् ऐ कि साढ़े कल्चर गी अस अपने डोगरी जेह्के गितड़ू गांदे हा नुआढ़े बाद जेहके तां केईं कुड्ड डांस करदे है ना किश होर बड़े तरीके कन्नै अस बचाइयै रक्खना चाह्न्ने आं इसी कल्चर गी तुसें गी में किश तरीके ऐसे सनान्नी आं जिसदे कन्नै एह्दा एह् अपने डोगरी कल्च र गी बचाइयै रक्खी सकने आं पैह्लें गै घरै दा अस में तुसें गी जि'यां आखेआ में तुसें गी डोगरी गितड़ू गांदे न सारे लोक जेह्के प्हाड़ी लोक होई गे बड़े सारे डोगरी गितड़ू गांदे न ते उ'नें गितड़ू गी ई सुनना चांह्दी असें गी खास करियै अस डोगरे आं असें गी उ'नें गितड़ू गी ई सुनना चाहिदा की के अस साढ़े कुसै दा ब्याह होंदा ता अस जेह्के तां कुतै तां पंजाबी सांग लाई छोड़ने आं ते कुतै लान्ने आं इंग्लिश सांग ते इंग्लिश सांग साढ़े जेह्के बुड्डे बजुर्ग ना उ'नें ई समझ नेईं औंदी ऐ पर उत्थै गै अपने अस डोगरी गितड़ू लाह्चै ते एह्दा मतलब कि उ'नें सारे लोकें गी समझ आवै दे न कि हून डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ ते डोगरी जेह्की तां हर बंदे बंदे गी औंदी ऐ हर बच्चे बच्चे दी जुबान डोगरी ऐ चाहे बोलना नेईं होग कुसै गी पर समझी ओह् लैंदा ऐ डोगरी पैह्लें जेह्का साढ़ा जेह्का सुजैशन ऐ अपने कल्चर गी बचाने गितै अपने जेह्के डोगरी गीत न साढ़े कोई धाम होंदी ऐ ते कोई ब्याह होंदा ऐ कोई किश बी होंदा ऐ उ'नें ई चलाना चाहिदी कोई होर गाना नेईं चलाना चाहिदा नुआढ़े बाद दूआ जेह्का साढ़े आया ऐ कुड्ड डांस कुड्ड डांस साढ़े ब्याह् बिच जेहके तां अजकल जागत जेह्के तां कुड्ड डांस नचदे हैन गै नेईं पैह्ली गल्ल कुड्ड डांस उ'नें गी करना ओंदा गै नेईं ऐ स्हेई बी नेईं ऐ अद्धे लोकें गी कि कुड्ड डांस होंदा केह् ऐ पर साढ़े जेह्के सेआने लोक हे ना ओह् कुतै ब्याहे च होंदे हे कुतै किश होर बी होंदे हे कुतै धाम धूनी बी होंदी ही ते उत्थै लोक कुड्ड डांस करदे हे नेईं जी इक्कै डांस ऐ पंजाबी डांस आए उठी कुतै किश डांस आया उठी कुतै बालीबुड दा डांस आया उठी अगर अस जेह्के तां ई बालीबुड दे डांस अपनाना लग्गी पौह्चै तां पंजाबी डांस अपनाना लग्गी पौह्चै ते साढ़ा डोगरी कल्चर तां पिछड़ी जाना ना साढ़ा डोगरी कल्चर ते पिच्छें रेही जाना ना असें अपने डोगरी कल्चर गी अग्गें करना ऐ इसी बचाना ऐ तां असें केह् करना चाहिदी ते अपना साढ़ा कुड्ड डांस ऐ ते उसी गै मतलब ब्याह् च होऐ चाहे किश बी होऐ उसगी करना चाहिदा और किश नेईं करना चाहिदा नुआढ़े बाद जेह्का त्रीया साढ़ा आए डोगरी भाशा ते एह् मेन इम्पार्टेंट ऐ ते जेह्की डोगरी लैंग्वेज ऐ ना साढ़ी इसी बोलने च शर्म नेईं करने चाहिदी में कुसै होर दी केह् गल्ल सनां गल्ल सनान्नी आं तुसें कि में जेह्की तां अपने स्कूल कालेज बिच जाइयै नेईं बोलदी अपने दोस्तें कन्नै डोगरी बी नेईं बोलदी ही की के मी शर्म औंदी में दिक्खेआ इ'यै की के मिगी शर्म औंदी ही साढ़ी सोसाइटी ऐ ना में इस सोसाइटी च इ'यै सिक्खेआ कि डोगरी बोलगे जित्थै एह् अनपढ़ बंदा ऐ जेहका डोगरी बोल्लै दा एह अनपढ़ ऐ जेहका हिंदी बोल्लै दा जां इंग्लिश बोल्लै दा ते एह् पढ़ेआ लिखेआ ऐ पर मी बी पता हा क्योंकि डोगरी बोलदे ना लोक तां ओह् जेह्के पढे लिखे बी होंदे न अपने कल्चर रगी रिप्रैजैंट करदे न उ'नें गी तां बड़ा बड़ा जेह्का धन्नवाद करनी आं जेह्के लोक डोगरी बोलदे न हून तां में बी शुरु कीता कि में बी डोगरी बोलनी ऐ कालेज जाह्ङ जां कुसै दे घर ब्याह् जाग ते कुतै होर जगहे उप्पर जाह्ङ जित्थै कोई चार माह्नू किट्ठे होए दे होङन में उत्थै बी डोगरी बोलनी ते घर बी डोगरी बोलनी ते कालेज स्कूल बी डोगरी बोलनी कि बोलनी डोगरी कि के डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ साढ़ी पनछान ऐ इस मिट्टी दी जान ऐ डोगरी ते अस आपूं डोगरें गै डोगरी गी छोड़ी ओड़गे ते लोके कि'यां अपनाना ऐ इसी लोक थोह्ड़ी नां अपनांदे फ्ही इसी उनें आखना डोगरें गी अपनी भाशा छोड़ी दे ते असें कि इसी चुनना ऐ ते साढ़ी डोगरी जेह्की तां ऐसी बेसी लैंग्वेज नेईं ऐ कि छड़ी अपनी स्टेट लेबल उप्पर गै साढ़ी डोगरी जेह्की इंटरनैशनल लेबल उप्पर जेहकी साढ़ी कान्स्टिट्यूशन च दर्ज होई दी ऐ कांस्टिट्यूशन च दर्ज होना बड़ी जेहकी भागें आह्ली गल्ल ऐ साढ़ी डोगरी आस्तै ते डोगरी जेह्की ऐ ना बड़ी मिट्ठी बोल्ली ऐ बड़ी मिट्ठी ते डोगरे फ्ही साढ़ा डोगरा कल्चर च आया साढ़ा खाना पीना नुआढ़े बाद साढ़ा रौह्ना साढ़ा सौना साढ़ा उट्ठना बैठना सबकिश डोगरी कल्चर च औंदा ऐ खाने पीने च जेह्का डोगरें दा जेह्का फेमस ऐ साग ढोड्ढा ते इक गाना बी था कि लस्सी ते स'रेआं दा साग ते कन्नै ढोड्डा डोगरें दा खाना पता नेईं इसी जेह्का डोगरी बिच ना बड़ा स्हेई मन्नेआ जंदा ऐ जि'यां साढ़ी डोगरी साढ़ी डोगरी दी पन्छान ऐ इक पग्ग उसी ते अजकल कोई बच्चे दिखदे बी नेईं हैन बच्चे पग्ग बद्धी ते बाल खराब होंदे न में बाल इ'यां रक्खने पग्ग बद्धी ते इ'यां होई जाना पर उ'नें बच्चे गी पता नेईं ऐ कि डोगरी दी पग्ग जेहकी तां ऐसी बैसी पग्ग नेईं ऐ साढ़े डोगरें दी निशानी ऐ एह् पग्ग एह् डोगरें दी जान ऐ पग्ग ते असें गी जेह्का ना इस पग्ग ब'न्नदे बेल्लै कोई शर्म नेंई होना चाहिदी कोई किश नेईं होना चाहिदा ते इसी इ'यां तरीके कन्नै असें अपनी डोगरी भाशा गी जेह्का बचाइयै रक्खना ऐ इस्सै दे कन्नै अग्गें में अपनी बात गी विराम देना चाह्न्नी आं धन्नवाद